हमारे यहाँ राजस्थान की संस्कृति में विवाह समारोह में बहुत ही तामझाम तामझाम नहीं कहके उसको मतलब बहुत सारी बहुत सारे रीति रिवाज कह सकते हैं जिसमें हर छोटी से छोटी चीज को अपने तरीके से हर पल को मतलब अपने तरीके से एन्जॉय करते हुए किया जाता है कम से कम सात आठ दिन का ये प्रोग्राम चलता है जिसमें शुरू से गीत लेडीज़ गीत गाती हैं हल्दी का है बंदोली का है और काफ़ी ऐसे परिवारों में भी ऐसे होते हैं बुआ का सबका सबकी एक एक पद पर सबका अपना अपना एक अलग होता अंदाज़ होता है और बहुत ही बढ़िया हमारे राजस्थान के रीति रिवाज शादी में विशेष करके देखने को मिलते हैं नाच गाने देख लो हर चीज में फेरों में देख लो बंदोली में देख लो कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं तो बहु को घर लाते तब भी काफ़ी रीति रिवाज किए जाते हैं तो खान रसोई है नई रसोई बनाना है नई में पहले कुछ मीठा बनाते हैं ऐसा बहुत सारे हमारे राजस्थान में ऐसे रीति रिवाज शादी के बाद और शादी में किए जाते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं और एन्जॉय भी करते हैं सब लोग